गाड़ी चलाबैके बचपनेसँ हमर शौक बहुत रहे जब भी हमर कोइ रिश्तेदार गाड़ी लएके आबै तऽ ले के हम चलैत रही चलाबै ला ओ बहुत बहुत देर बाद घर वापस आबैत रही ऐसे करिके एक बार हम गाड़ी खरीदली से गाड़ी फर्स्ट बार शौक रहै किछु तऽ बढ़िआँ गाड़ी लेबैके एपाचे लेले रही एक सए साठि सी सी वला जे सेकेंडे हैंड लेले रही ओ गाड़ी चलाबै चलाबैमे अच्छा लागै है ओ गाँवके तऽ रोड कहीँ पानि तऽ कहीँ गड्ढा तऽ कहीँ ईंटा पत्थर इहे सब रहै आओर गाँवमे है तऽ कोइ बकरी बन्हले है कोइ भैंसी बन्हले है केकरो बकरी खुलके भागि गेल ककरो बैल उल भागि रहले इहे सब चलाबै बस नोर्मले स्पीडेमे अपन चलबैत रही कभी कभार एसन भी आयल जे एक बेर गेल रहियै अपन गाँवसँ बहुत दूर पश्चिम साइड तऽ वहाँके रास्तामे एगो बकरीवला के बकरी पीचा गेल हम जाइत रहि पीछेसँ आके आओर बीचवला चक्कामे पीछेवला चक्कामे घुसि गेल बकरी जेकरा पीचेलाके बाद गाँवके आदमी सब घेरके जुर्माना उर्माना मारै पीटैके धमकी भी देबै आओर ओकरा बाद जब जुर्माना उर्माना भेल तऽ वहाँसँ छोड़लक हमरो से आओर शहरमे तऽ गाड़ी चलाबैमे ठीक है शहरमे लेकिन ओइ ट्रैफिकके सुविधा जाम उम लगलक तऽ वहाँपर तकर कोइ गाड़ीवला मे सटि जाइ तऽ इहे सब दिक्कत बाकी गाड़ी चलाबैमे मजा अभी भी बहुत आबैए